मां गाॾी हलाइणु महिल पूरो ध्यानु कंदो आहियां सिग्नल जो सिग्नल मिलियलु हुजे त जो अॻिते वञिणो न त ऐं कंहिंजी ओवरटेक न करिणो आहियां कोई पुठियों तकिड़ो हुजे त उन खे साइड ॾींदो आहियां ऐं ट्रंप ईंदा आहिनि त मां धीरे करे छॾिंदो आहियां गाॾी ऐं लाईसेंस पीओसी ऐं ज़रूरी काग़ज़ सभु मां पाण सां गॾु रखंदो आयां वीमे जा काॻर आहिनि हिन हुन जा सभु मां पाण सां गॾु रखंदो आहियां ऐं कॾहिं बि ओवरटेक कंदो कोन आहियां गाॾीअ जो सुरक्षा साम्हूं वारे जो बि ध्यानु रखंदो आहियां